असांजे राज्य या ज़िले या देस में किथे बि सिंधियुनि जी जाम वॾी भूमिका आहे सिंधी किथे बि वञो तव्हां समुझो गुजरात में विझो या कोई बि ज़िले में विझो या दुबई में तव्हांखे सिंधी ॾिसणु मिलंदव ई मिलंदव ऐं जिते बि ॾिसो सिंधी हूंदा आहिनि उते त्योहार फ़ंक्शन हर हफ़्ते महीने तव्हांखे समुझो की साल में न न न न करे बि तव्हांखे मिनिमम टीह थी चालीह प्रसंग जिते बि सिंधी रहंदा न उते टीह थी चालीह प्रसंग ॾिसण मिलंदा अने मां त इअं थो चवां की ॾिसो हिते जिते बि सिंधी आहिनि न तव्हां हींअर पाणि छा था कयूं त पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी न था ॻाल्हायूं अने घर में न हिंदी लैंग्वेज यूज़ था कयूं ऐं ॿारनि खे छा आहे हिंदी में ई था वधारियो ऐं ट्रेंड कयो त थी सघे न त तव्हांजे ॿारनि खे मतलबु हिंदी न अगरि घर में बि थी सघे त तव्हां सिंधी भाषा जो ई उपयोग कयो जीअं करे की अॻिते भाई इहा कोई फ़ंक्शन में हुते किथे बि समूह लग्न थिया ऐं वरसी महोत्सव जनमु उत्सव कुझु बि थिए थो त पंहिंजा जा ॿार वञनि त समुझो पंजवीह ॼणा सिंधी ॻाल्हाईंदा पहिंजो ॿार हिंदी ॻाल्हाईंदो की भाई क्या है क्या है ये है वे और है त हिन करे की तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे परमनेंट सिंधी सेखारींदव न त हू सिंधी में क्वेश्चन कंदो ऐं तव्हां समुझो पंजीह माण्हुनि जे वीचार में हिंदी में पुछंदो त तव्हां बि वरी हिंदी में तव्हां जवाब ॾींदव हिन करे तव्हां थी सघेव पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधी सेखारियो जंहिं करे अचण में वञण में पाणि खे किथे बि वञूं था सिंधी फ़ंक्शन में वरसी थिया मेला थिया जन्मोत्सव कुझु बि आहे त पंहिंजे ॿारनि खे बि ख़बर पिए की पंहिंजी सिंधी संस्कृती ई आहे सिंधी बि समुझो चेटीचंड आहे की कोई बि वरसी महोत्सव आहे चालीहो आहे कुझु बि आहे त हिन में हींअर कंहिं टाइम में के टीह टका ॿारनि खे त एतिरी बि सिंधी बि ॻाल्हाइण जी दिक़त थी पिए त थी सघे पंहिंजे घर में बि तव्हां सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो अने पंहिंजे ॿारनि खे न सभिनी खे थी सघे त सिंधी ई सेखारियो अने हींअर कंहिं टाइम में छातो थिए की मां बि ॾिसंदो ई आहियां की असांजे घर में बि असां त खुदि ई सिंधी ॻाल्हायूं पर रिलेटिव जेके बि आहिनि हू छा था करनि कि भई पंहिंजे घर में हिंदी था ॻाल्हाइनि ॿारनि खे इंग्लिश इस्कूल में था इंग्लिश इस्कूल में विझूं उन सां कोइ दिक़त न आहे की हिंदी स्कूल में विझो हुन सां बि कोइ दिक़त न आहे गुजराती स्कूल में पर घर में ख़ाली ओनली फोर तव्हां सिंधी ॻाल्हायो त अॻिते हलंदे छा पंहिंजी सिंधी भाषा अमर रहे